नमस्ते मैडम सिलाई कितना सिलाई कितना हुआ आपका और मुझे दो तीन कपड़े और सिलवाना है मैडम मैडम मुझको पेन्ट सिलवाना था ओ क्या है उसका सिलाई रेट वगैरह क्या है अच्छा पेन्ट का प्राइस क्या है मैडम मुझे तो दो तीन सिलवाना था जी और सर्ट देंगे आप कि मैडम आप देंगी कितने दिन में ठीक है मैडम औ मेरे भाई के लिए सिलवाना था तो बच्चों के लिए ड्रेस वगैरह सिलवाना था मैडम कुर्ता का क्या होगा रेट कुर्ता का क्या रेट चल रहा है मैडम और पूरा सेट सिलवाना हो तो कपड़ा वगैरह सब ठीक है मैडम ठीक है